जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू आलें बेलें येलाफे बुलीना खाजूर तेरे हुमण गांवठी अळमी सुंगटांचे डांगर मणगणें साकरभात गोडशें तिसऱ्यांचे सुकें शाकुती सुंगटांची किसमूर सौराक भरलेल्यो माणक्यो वरण रेच्याद बांगडो दाळ बांगड्याची उडटा मेथी पातोयी सान्नां नाशण्याची कापां दुदांतले फोव सोजी तवसळी मुगाचे गाटी आ आमाड्याचो कोळ मुथळ्यो अणणसाचे सासव शिरवायो उकडे शीत पोळी चिकन काफ्रेल काजूची फेणी कुल्ल्यांचे सुकें तारखळांचे आंबटीक तवशाची कापां